हाँ मुझे लगता है कि भारत में कई कलाकार है जिनको महत्व और अवसर नहीं मिल पाता है समय पर कुछ को तो फिर भी मिल जाता है लेकिन कई ऐसे कलाकार हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाता है की वो हैं क्योंकि भारत की इतनी जनसंख्या है जिसके चलते ये जो है कलाकारों का उन तक पहुंच ही नहीं पाता है कि उनको उतना महत्व मिले जो उनके अंदर टैलेंट है हमारे भारत में कई प्रकार के टैलेंट हैं और बहुत सारे टैलेंट हैं जगह जगह और छोटे छोटे कस्बों में भी बहुत अच्छे टैलेंट है व्यक्तियों के अंदर पर हमें उनका पता ही नहीं चल पाता तो उसके चलते उनको वो अवसर नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारी चीजें भी इसकी होती हैं कभी उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती वहाँ तक पहुंचने के लिए उस जगह तक पहुंचने के लिए जहाँ चलते हुए उनको उनके टैलेंट को वो महत्वता दी जाए जो उन्हें मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं और इसके चलते और भी बहुत सारे कारण होते हैं की जिससे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कई अन्य सुविधाएं होती हैं जो उनको मिलनी चाहिए पर नहीं मिल पातीं तो इसलिए उनका टैलेंट बाहर नहीं आता है और कई मेरे अकॉर्डिंग कई दिक्कतें और भी हैं जो नहीं होनी चाहिए कई कलाकार हैं सिंगर हैं प्लेयर हैं बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो उनमें बहुत अच्छे हैं पर उनको बाहर लाने के लिए हमारे पास उतनी चीजें नहीं हैं जो उनके आस पास लोग हैं कि उनको वहाँ तक पहुँचा पाएं तो इस वजह से भी उनको उतना महत्व नहीं मिल पाता है और अवसर नहीं मिल पाते हैं